बिहारमे ब्यवसाय बहुत बहुत अच्छा चलय छै बहुत सुन्दर उपजा बाड़ी सब कुछ चलि रहलइ हन बिहारमे बहुत सुन्दरसँ सब काम होइ रहलइ हन बिहारमे गरीबी तनी बेसी आयल छै गरीबीपर सब मदति करियौ बिहारमे खेतीबाड़ी सब किछु बहुत अच्छासँ उपजा बाड़ी बहुत अच्छासँ छै बिजनेस बहुत सुन्दर छै कोइ चीजके कमी नहि छै एहिजाँ बिहारमे बिहारमे बहुत सुन्दरसँ सबके घर दुआरि मकान दोकान जे जहाँ छै सब बहुत सुन्दरसँ चलय छै आब अपना समाजमे सबके मिलाप नहि छै मिलाप करय छथिन अपन समाजसँ अपना जी रहलय सब लोग सब बहुत अच्छासं चलि रहलय हन कोइ चीजके दिक्कत नहि छै बिहारमे सबके रक्षक छथिन सबपर कृपा करय छथिन कोइ चीजके दिक्कत नहि छै आओर उपजा बाड़ी खेती पथारी लेनदेन सब किछु बढियें बढियेंसँ चलय छै दिक्कत किछु नहि छै तनी गरीबीपर दया करबय सब कृपा केने जेबय कोनो चीजके कष्ट नहि छै